हैलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल हांजी तव्हां केर था ॻाल्हायो अछा ननंद भाटिया अछा छा खपे हा मिली वेंदो हा हा तव्हां बेफ़िक्र रहो क्वालिटी सभिनी जी सुठी हूंदी ठीकु आहे ॾह न ठीकु आहे सैलो टेप खपे ठीकु आहे अधु ईंची ठीकु आहे ॿियो क्वालिटी ॾा दादा सुठी हूंदी तव्हां ॿियो ॿुधायो कैंची कैंची कहिड़ी कहिड़ी खपे साइज़ घणो खपे मीडियम साइज़ खपे ठीकु आहे ठीकु आहे मिली वेंदो मिली वेंदो न न कुझु चाईनीज़ न थींदो सभु दिल्लीअ जो माल आहे इंडिया जो माल आहे पंचिंग पंचिंग मशीन जो साइज़ घणो खपे

ठीकु आहे ठीकु आहे डबल मशीन न न न भाऊं सुठो ईंदो सुठो सुठी मशीन ईंदी

हा स्कैच पेन स्कैच पेन हूंदा अथव न तव्हांखे कहिड़ा खपनि छह वारो हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे छह वारो सेट खपे न मिली वेंदो मिली वेंदो अमाउंट त घणो थी वेंदो क्योकी सभिनी तव्हांखे सुठो सुठो माल खपे त मां बिल तव्हांखे मोकिले छॾंदमि वाजिबि वाजिबि थींदो दादा ऑनलाइन बि थी वेंदो कैश बि थी वेंदो तव्हांखे जीअं सहुलियत लॻे तव्हां कजो हाणे ॿ त हाणे ॿ त वॻा ई आहिनि त मां चारि लॻे करे मां तव्हांखे मोकिले छॾंदमि ठीकु आहे ठीकु आहे मां साढे टे वॻे मोकिले छॾंदमि ठीकु आहे महिरबानी जय झूलेलाल